आमच्या गोंयांत आमी चोडशीं येळेर वतात आमची हो फातराडे हो गांव सारकोच फेमस जाला थंय बोरी येळ आसा आमी सोगली बायलो भुरगीं जाणटीं नेणटीं हे वेळेर वेतात आनी आमचे बरें बरें प्रोग्राम करून इफ फातराडे येळेर आमी बोरी नाचतात बोरीं खेळटात जाणटी पासून सोगल्या वांगडा भुरग्यां वांगडा खेडून आपलो वेळ सारतात पोयलीं आमी वोसोन मागणें करून थोंयी खेळटात उपरांत आमी न्हांवोंक वेतात उपरांत आमी साँग्स जावं गेम्यो खेळटात सोगलीं सांगातान ते येळेर जेवतात आनी जें कितें आमी व्हेलोलें तें सोगलें एकट्यानूच दवरतात फातराडे येळ बरी आसा झाडां बोसपाक सोगलें बोरे तरेन थंय आमकां मेळटा थोंय भायल्या देसांतलो जायतो लोक आसता हजारांनी लोक एकामेकाक थंय मेळटात आनी आमी सोगलीं नेणटी तशी जाणटी ते येळेर खेळोन न्हांवोन खुशाल जावून आमी हे येळेचो बरो फायदो घेतात